हैलो में तुंदे रेस्टोरेंट उप्पर इक्क खानै दा ऑर्डर कीता पर मेरे कोल कोई बरतन भांडे निं हैन मेरे घर उप्पर जेह्दे बिच में पाइयै खाई सकां ते तुस इक्क कम्म करो कि मिगी डिस्पोजेबल प्लेटां पाई देओ मेरे कन्नै ते बंदा कियां खाई सकदा ते कन्नै मेरे घर च कोई भांडे निं हैन ते तुस डिस्परोजेबल प्लेटां चिम्मचे एह् सब मेरे ऑर्डर कन्नै पाई देओ